हा हीअ टेक्नोलॉजी ऐ आई जंहिं जे बारे में मां ॿुधो आहे ऐं घणई न्यूज़ में बि ॾिठो आहे ऐं घणई मोबाइल में बि मां पढ़ियो आहे ऐं यू ट्यूब में बि ॾिठो आहे त ई एक्नो टेक्नोलॉजी हिन ज़माने जी नईं टेक्नोलॉजी आहे जंहिंजे करे असांखे घणई शयुनि में सुविधा थिए थी जीअं त ऐ आई टेक्नोलॉजी जो यूज़ करे असां पंहिंजी भाषा खे माना पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे संरक्षित रखे था सघूं त असांजा अॻिते हली असांजा ॿार उहा सिंधी ॿोलीअ खे ॿुधनि ऐं उन्हनि खे सम्झनि की हू छा था चवणु था चाहिनि त इन करे असां हिन हिनखां पंहिंजी भाषा खे संरक्षित करे था सघूं ऐं ॿियो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करे माना आर्टिफ़िशल इंटेलीजेंस जो यूज़ करे बि पाण पंहिंजी भाषा खे वधीक स संरक्षित रखी था सघूं त अॻिते हली पीढ़ी उन भाषा जो सही प्रकार सां उपयोगु करे असांजी भाषा विसिरी न वञे ऐं हिनखे अॻिते अॻिते उहा बि अॻियां वधाईंदा रहनि त ज़रूरु हीअ टेक्नोलॉजी इलाही यूसफ़ुल आहे हर शहर में छो जो हिन टेक्नोलॉजीअ जे करे हिकु कंप्यूटर पंहिंजी असांजी भाषा जो संरक्षित रखे थो ऐं उनखे अॻिते वधाए थो ऐं हुननि खे ॿी ॿी भाषा में रुपांतरण करे था सघूं ऐं उनखे ट्रांस्लेट बि करे था सघूं जीअं सिंधी आहे त उनखे हिंदी में बि ट्रांस्लेट करे था सघूं इंग्लिश में बि करे था सघूं त असांजा ॿार हुननि भाषा खे सम्झंदा ऐं संरक्षित रखंदा इन करे ऐ आई असांखे जीवन में भाषा संरक्षित जे लाइ इलाही सुठो आहे